हमर बिहारमे जे छै कि मध्यम वर्गके किसान आओर छोटा वर्गके किसानमे इएह अन्तर छै जे छोट किसान छै ओकरा छै कि बहुत कम खेती छै तऽ कम खेतीवलाके ज्यादा लागि जाइ छै आओर ओतना इनकम नहि हो पाबै छै जकरा वजहसँ किसान कभी कभी आत्महत्या करैलए पड़ि जाइ छै ओकरो करै छै तऽ ओहो फसल कभी कभी डुबि जाइ छै या फेर जल जाइ छै या फेर कुछ बारिशे नहि होइ छै ओकरे की करतै किसान किसानके तऽ खेतीमे कोइ ज्यादा प्रॉफिट छै नहि जकरासँ किसानके अपन घर परिवार चलतै मध्यम वर्ग किसानमे छै कि मध्यम वर्ग किसान जे छै से ओकरा दिक्कत नहि छै ओकरा किछु अधिक जमीन जगह छै तऽ लगाबै छै किछु तऽ किछु ने किछु ओकरा प्रॉफिट भऽ जाइ छै मगर जे छोट किसान छै ओकरा तऽ बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै इएहसब अर्थव्यवस्था के प्रभाव पड़ि जाइ छै छोट किसान बड़ किसानपर आओर दबाब इएह छै कि छोट किसानके दबाब इएह रहै छै कि कम ढेर पूँजी लागि जाइ छै आओर पूँजी हेबे करत केतना आओर प्रभाव एकरा इएह पड़ै छै कभी कभी किसानके आत्महत्या करैलए पड़ि जाइ छै किसान की करतै इएहसब दबाबपर बस आत्महत्या कएलए छै ओकर कोइ परवाह नहि करै छै की करतै ओ